हेल्लो सर बताया जाय सीतामढ़ी अयनी हऽ जी की दिक्कत हो गैलक हऽ यहाँ अयली हैन तऽ सर्दी खांसी हो गैलक हँ मौसमके कारण से यहाँ वहां के पानी पीला से थोड़ा मौसममे चेंजिंग है बारिस के कभी भी ठीक न हय कि कभी बारिस हो जाय छै कपड़ा हय कपड़ा के साफ सुतरा जेकाँ पेन्हल करम ठीक हय खाय पीयैमे खाना पीना बेकार सब सब कऽ आराम सऽ खाना पीना खैम जादा ओवर खाना नै खैम सर्दी जुखामके सीजन चल रहल हय ठंडी गर्मी दुनू के परभाव पर रहल हय ने अयके लेल अहाँ दिक्कत होय सकै छै पानी पी कऽ अच्छा सऽ पानी पीयम नार्मल पानी पीयब जादा सऽ जादा जादा ठंडा पानी नहि पीयब फैन चलाके जादा नहि सुतब ए सी के यूज नहि करब ठीक छै

जी जी जी आ सकै छियै किलनिक पे आउ हम दवा देब अहाँ स्वस्थ्य हो जायब बिलकुल कोइ सर्दी जुखाम किछु न होतै जी अच्छा से जी अपन जगह भेल जानकी मंदिर सीतामढ़ी देख रहल छी जानकी मंदिर सीतामढ़ी माँ जानकी जन्म स्थल जी जी वहाॅं से ठीक दहिनामे खर्जन थाना के कातमे हमर हॉस्पिटल भेल जी क्लिनिक पर आयल जाओ शामके दवा जांच होतै की दिक्कत होइ यहाँ डेंगू ओंगू रोग के जादा शिकायत हय जी जी रातिके मच्छर उच्छर के ओकरा देखब मच्छरदानी लगा के सुतल करब फैन के यूज बिलकुल नहि करब एगो शरीर पर बेड शीट ओढ़ लेब कोय तरह के जी जी जानकी स्थान के दाहिना साइड मे हरिजन थाना के ठीक सामने सामने

जी जी थाना के सामने सामने अपन

जी जी जी आऊ वेलकम है अहाँ के आयल जाओ